जी नमस्ते हाँ जी किताब काँपी इस्टेसनरी की दुकान से बोल रहा हूँ मैं जी

अच्छा हाँ हाँ अब आप जान ही रहें कि इस्टेसनरी के सामान है तो उस पर आपको मुझे लगता है बुक भी लेनी होगी किताब काँपी पेंसल रबड़ ठीक है ये सब लेना होगा सारी आपकी रिक्वायरमेंट है तो अब सवाल खड़ा होता है कि जितने प्रकार की ठीक है उसके भी अब मान लीजिए कि काँपी लेंगी तो काँपी के अब उसमें भी जैसे मान लें कि कम पेज का दाम कम है थोड़ा सा वो क्या नाम है उसके पेज अधिक पेज के लेंगे तो उसका दाम अधिक है अब वो आप से ऊपर है कि कैसे लेंगी ठीक है तो सब है बेच सकती हैं ऐसी बात नहीं है अच्छा आप अधिक लेकर के बेचना चाहती हैं न कि नहीं नहीं बच्चों को अधिक आपके घर बच्चे अधिक हैं सबको लेना फिर आइए आपके लिए थोक रेट लगा दूँगा ठीक है आप आपका जैसे अब एकाल बच्चे लेते हैं तो उसका रेट दूसरे रहता है जब मान लीजिए कि अधिक लोग लेते हैं तो उसका थोड़ा थोक रेट लगा दिया जाएगा जिससे आपको मिल जाए और आपके बच्चों का भी काम पूरा हो जाए ठीक है तो हाँ अब आपके ऊपर है देखिए अब वो दुकान पर जब आएँगी ठीक है तो और आप देखेंगी बुक देखेंगी पेन्सल रबड़ कटर आज कल मैडम जी कटर ओटर बहुत बढ़िया मिल रहा है अच्छे दाम का मिल रहा है और रबड़ भी थोड़ा सा बढ़िया दाम का मिल रहा है तो लड़के जानती हैं लड़के बढ़िया रबड़ वाला जैसे दाम वाला लेना चाहती हैं न बच्चे हाँ तो आप आप किस रूप में हाँ हाँ अच्छा का दाम बता रहा हूँ अच्छा दाम बता रहा हूँ थोड़ा अच्छा लगता है दाम तो अच्छा मिलेगा और पेन्सल भी आज कल जानती हैं मैडम जैसे कुछ नटराज से बढ़ियाँ भी पिन्सल आई हुई है ठीक है कि लिखने में अच्छा लगता है वो खराब नहीं होती है वो बहुत अच्छा लगता है अब आपके ऊपर है कैसे लेना चाहती हैं लेकिन जब तक दुकान पर आएँगी नहीं तब तक कैसे जानेंगी कि कौन है पेन्सल हाई क्वालिटी है लो क्वालिटी है हर प्रकार का है तो उसको हम आपको दे देंगे आप जब आएँगी तबै हो पाएगा न जब तब ठीक है और मैंने कहा ना कि डिस्काउंट कर दूँगा रेट कुछ कम लगा दूँगा अधिक आप लेंगी तो ठीक है और और हाँ हमें सारे जानते हैं न जैसे मान लीजिए कि हम होलसेल वाले हैं न और हमारे यहाँ तमाम लोग होलसेल से लेकर जाते हैं और ऐसा नहीं कि अब आप ले जा सकती हैं हम वही रेट भी लगाते हैं इसी नाते हमारी दुकान बहुत अच्छी चलती है और इतना बढ़िया चलती है कि इससे आप समझिए कि सभी लोग हमारे यहाँ भाग कर आते हैं जी ठीक मैडम जी नमस्ते आइए